ना हमनाय माने जोङो गोदो नाखौ बिराद मोनोमोन जों खबाइ गंसे लानानै जेखाइ लानानै जामफै फिसा फिसा थांनायफोरावनो जोङो नाखौ गुरहैयो एबा दसे दुइ घण्टा बा आधा घण्टासो गुरहैबानो आधा खबाइसो बा खबाइसे बिदिखौ मोनोमोन किन्थु दा जों नाखौ मोनलायानो आरो मानोना खेति मावनायावबो गोसैयावबो मुलि ओरि होयो मुलि बाहायो माइ गायबाबो मुलि बाहायो आरो नै मानसिफोरा सोरबो सोरबा दैसायाव थांनानैबो कारेन सेरहोनानै नाखौ हमना हमो बिदिजोंनो माने गोरलै गोरला नाफोरा गासैबो जोबनो हमबाय आरो ओंखायनो दा नानि माबाफोरा खम जालांबाय बिनि थाखायनो माने बिफोरबादिखौ जाहाथे बे कारेन सेरहोनाय मा होनायफोरखौ बाहायाबा मोजां जागौ आरो दैसाफोराव ओमफ्राय जेरखम दा गोदोहाय जोङोहाय नाखौ बिराद मोनोमोन मानोना बै समाव बिदि कारेननि बा माबाफोरखौ बाहायामोन आखाइजोंनो जा मोजां मोनो आखाइजोंनो हमनानै लाबोयोमोन दानियाथ' बिदि नंला माने कारेनसो होयो माबा होयो बिदिजों गोसैबो साम' खांख्राइफोरा गोरलै गोरलांयावनो थैजोबलाङो बिनि थाखायनो नाफोरा खम जालांनो हमबाय आरो गोदो जोङो खल जामफै फिसा फिसा दै थांनायफोरावनो नाफोरखौ गुरनानै जों लायोमोन दसेनो मोनबोयोमोन बिदिनो नाखो बुरजा बुरजा मोनबोबा लाबोनोसै फोराननानै दोननोसै नाया फोराननानै दानबाबो आराम जाजायो नों ओंख्रि जानोबा आराम जाजाबाय आरो बेजों लोगोसे नाफाम एरिबो देजायो ना गोरानजों नाफाम एरि बिदिनो देनानै जोङो बोसोरसे गोजो दोननानै नाफामखौ बैयामाव सोना दोननानै बानायनानै जाजाबाय बिदि खालामजायो ना गोरानफोरजोंबो बिदिनो ओंख्रिफोर गैयाबा नाफाम नाफाम होनो आरो जोंङो बेखौ नाफाम बानायनैना दोननानै जाजाबाय दाथ' नाखौ बिदि नाखौ नाफाम देलायनाय जों मोननो नो थाङा आरो मुसारि जों दान्दा खालायना ओरैजों ओरैजों दान्दा खालायनानै गुलि सेखा गुलि गाहायाव खालायनानै ओरै हमबाबो नाखौ ओरै हमनानै जों बोखांनानै बिदिबो खालामनानै जाजायो जेखाइजोंबो गुरजाबाय आरो आलि साथेलायनानै दै बोहैनाय जायगायावहाय थेमाय बा खखा गुरुं सानानैबो दोनजायो नाखौ आरो जे फोरजोंबो सारो जोङो नाखौ आरो बेजों लागासे जोङो दै मोनसे आलि मथ'रिबादि खोनानै बाल्टिं बा माबाफोरजोंबो गामलाफोरजोंबो सारनानै जोङो नाफोरखौ हमो बेबादि हमनानै जायो आरो जोङो नाखौ ना आरो मोनसे फुख्रिबादिबो जावनानै जोङो फुख्रिफोर खालामनानैबो दोननानै गिदिर गिदिर फेदेरनानै जों नाखो जानो हायो आरो बे ओमफ्राय